अपने राज्य की जो परम्पराएँ होती हैं अध्यात्मिक परम्पराओं की बात की जाए तो उनका अनुभव किस तरह से कर सकते हैं हम लोग मंदिर जाते हैं मंदिर में कई जगह छोटे छोटे शिविर लगते हैं कैम्प लगते हैं पाठशालाएँ लगती हैं इन पाठशालाओं में जादा से जादा हमें पार्ट लेना चाहिए हमें रोज नियमित रुप से अपने बच घर के छोटे छोटे बच्चों को मंदिर में जो गुरु पढ़ाते हैं वह पाठशाला में वहाँ भेजना चाहिए ताकि वहाँ धर्म से रिलेटेड ड बच्चों को जानकारी मिलनी बहुत जरुरी है अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी धरम हो भले हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई जैन कुछ भी हो लेकिन वहाँ अपने ही घर से शुरुआत करके अपने घर के छोटे बच्चों को वहाँ भेजें जादा से जादा वहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं जो हमारे त्योहार रहते हैं जैसे जैन की बात की जाए तो पर्युषन का त्योहार होता है उन पर्युषन के दस दिन में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं मंदिर में धारिक धार्मिक कार्यक्रम जिन कार्यक्रम में भाग लेने से बच्चों को भी दिलवाने से खुद भी लेने से हम अपने परम्पराओं की तरफ आकर्षित होते हैं और हमेंये चीज़ करना चाहिए दूसरे जैसे गणेश चतुर्थी है जो हिन्दूओं का प्रमुख त्योहार होता है इन महाशिवरात्रि है इन सब जो दिन होते हैं इन दिनों में अपने अपने भगवान के लिए कुछ न कुछ मंदिरों में जा के हमें वक्त समय देना चाहिए भगवान की आराधना भक्ति करनी चाहिए जिनसे हम अच्छी पॉजिटिवनेस हमारे उप अ अन्दर आ आएगी और इनसे हम अपनी आदमैतिक आध्यात्मिक परम्पराओं का भी अनुभव कर सकते हैं और छोटे छोटे सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम पाठशालाएँ शिविर शिविर में अधिकतर धार्मिक शिविर लगते हैं पाँच पाँच सात सात दिन तक के लिए बच्चों को मंदिरों में ही रखा जाता है वहाँ सिखाया जाता है वहाँ समय पर उठना क्या खाना नहीं खाना उठना बैठना सब कुछ सिखाया जाता है ये सब चीजें बच्चों को सिखानी चाहिए